लाकडाउनमे की कूकिंग तऽ हमरसभकें शुरुसॅं ही बनाबय लए आबैत अछि आओर ओतऽ हमरसभके कर्तव्य अछि जे की हमसभ खाना बनाबी बहुत तरहके एहन चीज़ छै ओना लॉकडाउनमे लोक ख़ाली बैठल रहै घर पर कोनो काम उम नहि रहै बहुत तरहके चीज़ बनबैत रहै आओर लॉकडाउनमे कोनो एहन ख़ास चीज़ नहि सीखलहुँ लेकिन सभ आदमी घर पर रहैत रहै तऽ जेना की हमसभ ब्रेड पकोड़ा आलू चॉप डोसा इडली इएह सभ बनबै लए सीखलहुँ अपन आओर बहुत ईज़ी भी रहै ई सभ बनेनाइ कोनो हार्ड नहि छै डोसे बनबैमे की छै कोनो नहि अपन दालि चावल दियौ फूलय लए आर सुबहमे बना लिअ कोनो भारी थोड़े छै लोक जे नहि बनबै छथिन खाना कूकिंग जे नहि करै छथिन हुनका लिय हार्ड छै हमसभ तऽ शुरुसॅं कूकिंग करलियै हँ तऽ लॉकडाउन की आ लॉकडाउनके बाद की दुनू एके बात होइ छै आओर लॉकडाउनमे तऽ खासकें ओना लोककेॅं कोनो काम उम नहि रहै तऽ अपन बनबैत रहथिन खाना पीना ओना बहुत तरहके चीज़ बनेलहुँ लॉकडाउनमे जेनाकि चाउमीन चाट बहुत तरहकें एहन चीज़ सिखलहुॅं हँ बनबय लए आओर आबैया बनबै लए खाना पीनाक मामलामे तऽ कोनो एहन चीज़ नहि होइया जे नहि सिखलहुॅं यऽ सभ चीज़ बना लै छी जेनाकि लॉकडाउनमे घर बैठल रही कोनो काम उम नहि रहै सोचैत रही टाइम पास करै लए की करियै तऽ कूकिंगे करैत रहियै कूकिंगे सीखैत रहियै आओर बहुत तरहकें कूकिंग सीख भी लेलहुँ अभी तक आओर हमरा अन्दाज़से कूकिंग़मे आब कोनो प्रॉब्लम नहि होयत कूकिंग जेना इटालियन बिहारी हमरसभके घरकें खाना